میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ مجھے میرا آڈر مجھے وقت پر مل گیا اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کر رہا ہوں